भारतीय सिनेमा जे छै दुनिआमे दोसर नम्बरपर सभसँ जादा सिनेमा बनबैमे आबै छै पहला तऽ अहाँके भए गेल हॉलीवुड दोसर भए गेल बॉलीवुड बॉलीवुडमे जे छै एकरामे सभसँ बढ़िआँ हमरा कलाकार लागैए सलमान खान छै आओर केटरिना कैफ छै आओर सलमान खानके जेना भए गेल सलमान खानके सभसँ बढ़िआँ यऽ ई एक था टाइगर फिल्म यऽ केटरिना कैफ यऽ ओकरामे तऽ ई बड़ा बढ़िआँ लागल बड़ा बढ़िआँ हीरो हिरोइन यऽ आओर बड़ा बढ़िआँ सिनेमा सभ भी बॉलीवुडके बनैए आओर हमरा एक था टाइगर बढ़िआँ लागल